ہلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دِن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو اوڈر کر دیا کیوں کہ قیمت میں قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اِس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اِس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اِس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اِس کا انٹر نیٹ انٹرنل اسٹوریج بھی کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دِن بعد ہی اِس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اِس موبائل فون سے بہت خوش ہوں